असांजे राजस्थान में ॾाढी मिठायुनि जो शौक़ु आहे मिठायूं ॾाढी प्रसिद्ध आहिनि जंहिंमें सिंधियुनि जूं मिठाई त चई बसि कजे सिंधियुनि जूं घणी मिठायूं जंहिंमें पंज मिठायूं ख़ासि आहिनि चॉकलेट वारो माओ चाॿो हलवो मेसू साटा ऐं मोनथाल जो असां घर में बि मोनथाल ठाहींदा आहियूं ऐं ख़ोराक जो हर सावण में तीज त्योहार ते ठहंदी आहे